लिरनायनि थाखाय जेंनानि बिथिङाथ' दं खिन्थु आंनि थाखायथ' जेनाया जाबाय बेबायदि एसेबां नङा बेथ' थेवबो बेखौ सम होनांगोन आरो स्टाडि खालामनांगोन बा जों गुबुन बिजाब लिरनाय माने गुबुन बिजाब फरायनानै बिखौ मिथिनांगौ जायो आरो जोङो लिरनायनि सिगाङाव दि आयदानि सायाव लिरगोन बिनि बागै मोजाङै जोङो लाहार फाहार खालामना लानांगौ बा मिथिना लानांगौ बिनि उनाव जोङो लिरनांगौ आरो बिखौ खालामोब्ला जोङो लिरनांगो लिरनायखौ जोङो जोबोद जों गोरलैयै जों बिखौ खालामनो हायो लिरगिरिनि थाबथानाय सोरजिलु थाबथानाय आह बेयो जाबाय जोङो लिरनायनि सिगां जिथु जोङो सिगाङाव बिनि आयदानि सायाव जोङो सिगाङाव बिखौ सान्ना लानांगौ मा आयदाखौ जों लिरगोन आरो बेखौ जोङो मोजाङै बेखौ मोनसे सावगारि बायदि जोंनि सिगाङाव लानानै आरो बिखो माबायदि जों लिरगोन बिखौ जोङो मोजाङै मिथिनानै बेखौ स्टार्ट खालामनागौ बा बिखौ जागायनांगौ बिनि गेजेराव जोङो लिरनांगौ आरो लिरनायनि सिगाङाव जोङो गुबुन बिजाबबो फरायनांगौ बा गोजोम गुबुन बिजाब फरायनानै बिनि जिथुनाखि लिरनायनि जिथु आदब बे आदबफोरखौ जों सोलोंना लानो हायो आरो बिनि उनाव जोङो बे लिरनायखौ थिख खालामनो हायो आरो लिरनायखौ जोङो जोबोद गोरलैयै जोङो खालामनो हानायनि मेइन खाबुवा जाबाय जों लिरबाय थानांगौ जोङो फारियै लिरबाय थायोब्ला जोंनि जिथुनाखि लिरनाय बे लिरनाया थाब थाबनो जोंहा जायो आरो बिनि गेजेरजोंनो जों लिरनायखौ साबसिन हामसिन खालामनो हायो आरो लिरनायनि थाखाय जोङो गुबुन बिजाब फरायनानै बिनिफ्राय जोङो सोलोंना लानांगौ बिबायदि आंनि बे लिरनायफ्राव लिरनायनि सिगां आं गुबुन जिथु लिरगिरि बे लिरगिरिनि लिरनायफोरखौ आं नायो बिथांमोननि लिरनायनि जिथु आदब लिरनायनि जिथु बिथांमोननि आदब बे आदबफोरखौ मोजाङै नायना लायो आरो नायनानै लिरनायखौ जागायो आरो बिनि गेजेरजोंनो लिरनायखौ जोङो साबसिन हामसिन खालामनो हायो आरो लिरनायनि गेजेरजों जोंनि जिथु जोंनि जिथु लिदनाय बे लिरनायखौ जोङो साबसिन हामसिन खालामनो हायो आरो मोजां जिथु सोरजिलु आयदा बे आयदाखौ जोङो गुबुन लिरनायनिफ्राय जों मिथिना लानो हायो बेखौ आङो मिथिना लादों मिथिना लायो आरो बिनि गेजेरजोंनो आंनि जि लिरनाय बि लिरनायखौ आङो खालामफेरो